हेलो मधुबनीके पूर्व सांसद रामनरेश ठाकुर जीसँ गप्प भऽ रहल छै हँ नमस्ते हमर नाम डॉक्टर शिशिर कुमार झा भेलै आ आ हम अहाँके जे छै बहुत पैघ फॉलोअर छी हम राजनीतिमे अपनेके अपन आदर्श मानैत छी आओर हम जे छै पहिल बेर अठारह सालके भेलहुँ हेँ एहि बेर लोकसभा चुनावमे जे छै हँ अपन जे छै प्रथम बेर भोट खसेबै आओर मधुबनीके सक्रिय राजनीतिमे सेहो हम आबय चाहैत छियै तऽ हम चाहबै जे कनि अहाँ हमरा मार्गदर्शन करियौ कि मधुबनीके राजनीतिके हम केना करीबसँ जे छै अनुभव कऽ सकियै तुरत नहि हम अठारह सालके भेलियैए जी हँ जी जी जी जी ह्म्म हम्म ह्म्म जी जी जी ह्म्म ह्म्म अच्छा मधुबनी जिलामे दू टा लोकसभा पड़ैत छै

अच्छा

ह्म्म ह्म्म

अच्छा ह्म्म ह्म्म ह्म्म

वाह वाह वाह

ह्म्म हम हम बुझि गेलहुँ एम पी साहब बुझि गेलहुँ हम कनि हमरा समयाभाव छै फेर हम अपनेसँ गप्प करबै ठीक ठीक ठीक जय श्याम माइ जय श्यामा माइ